जय झूलेलाल मूंखे नई नई मां शादी करे आयमि शादी जे चारि महीने खां पोइ मूंखे पूरे परिवार लाइ रोटी ठाहिणी हुई और कुझु महिमान आहियां हुया हुननि सभिनि जे लाइ बि रोटी ठाहिणी हुई हाणे रोटीअ में मूंखे चयूं की जेके जेके तोखे पसंदि अथई जेको तोखे सुठो ठाहिणो अचे उहो तू ठाहे त मां पालक पनीर ठाहियो पुलाउ ठाहियो रायता ठाहियो और मिक्स वैजिटेबल सब्जी बि ठाही हाणे मां सभु ठाहे करे तयारु करे वठो त मुंहिंजी ससु आई किचन में और हुन मूंखे चई ॾाढी सुठी ख़ुशबू थी अचे तू ॾाढो सुठो सुठो सभु ठाहियो अथई हाणे तू सभिनि खे वञी ॿाहिरि खाराए त मां चयोमानि ठीकु आहे ममी ममी खे चयो ममी तव्हां सब्जी टेस्ट त कयो त उन्हनि सब्जी टेस्ट कई मिक्स वेज पहले और मिक्स वेज में लूणु ॾाढो वधीक पइजी वियो त हाणे मुंहिंजी ससु चई बेटा इहे सब्जी त में त लूणु ॾाढो वधीक आहे ऐं ॿ ॿिया सभु टेस्ट कई त इहो सभु पफेक्ट हुयो हाणे न मुंहिंजी ससु चई हाणे तू इनखे ठाइसि वापसि त हाणे मूं वटि टाइम बि न हुयो की मां उन सब्जीअ खे ठाहियां पोइ मां छा कयो मां चयो ममी ठीकु आहे तव्हां खाली मूंखे ॾह मिंट ॾियो मां इन सब्जी खे ठाहे थी वठा मां फटाफट मुंहिंजे फ्रिज़ में आलू बॉयल पिया हुआ और वांगण पिया हुआ ॿ टे मां फटाफट कड़ाई रखी करे आरू बॉयल आरू खे फ्राए करी छॾियो और वांगणनि नंढे नंढे वांगणनि खे बि फ्राए कयो थोरो टमाटर कटी वठो पोइ और उन्हनि खे मां मिक्स करी करे वरी खां उन वेज सब्जी में हुन में मिक्स करी करे उन सब्जीअ खे मस्त मां वरी को ठाहे छॾी और मां पंहिंजी सस खे सॾु करी करे उनखे टेस्ट कराई हुन सब्जी हुननि खे ॾाढी वणी और मां पंहिंजे पूरे परिवार वारनि खे और महिमाननि खे परोसियो पस ठाही करे ॾिनीमानि हुननि सभिनी खे ॾाढी सब्जी वणी और सभिनी ने मुंहिंजी वखाणा कई जय झूलेलाल